मूंखे ड्रॉइंग में सभिनी खां मुश्किलु माण्हूनि जूं तस्वीरू ठाहिण लॻंदियूं आहिनि पर जे उनजो नक ठाहिणो आहे ऐं एक्सप्रैशन ॾेयणा आहिनि त हूअ थोरी दिक़तु थींदी आहे परेशानी थींदी आहे मूंखे बाक़ी त मां ठाहे वठंदी आहियां सभु